हा भाऊ हाणे मां नयो धंधो खोलियो आहे त मूंखे हुन लाइ वॾो लोन खपे त मूंखे ख़बर पई आहे की तव्हां लोन ॾींदा आयो त मां उन लाइ फोन कई आहे मूंखे ॾह करोड़ जो लोन खपे मूंखे न्यूं फैक्ट्रियूं नयूं नयूं फैक्ट्रियूं विझणियूं आहिनि इन लाइ मूंखे लोन खपे मां दिल्ली मां थो ॻाल्हायां हा

अच्छा

अच्छा त ईअं पर्सनली में ॿुधाए सघंदा आयो की मतिलबु मुंहिंजो घणो पैसो घणो टेक्स घटि लॻंदो अगरि मां दिल्ली में फैक्ट्री खोली ऐं अगरि मां महाराष्ट्र्र में फैक्ट्री खोली त घणो टको टैक्स लॻंदो हा त छा दिल्ली में आयां त कयां

मूंखे हा मूंखे गिरवी रखण लाइ जमीनूं आहिनि ऐं कंपनी जा शेयर आहिनि उहो मां रखी सघंदो आहे गिरवी उन्हनि जी रक़म हूंदी ॿारहं चोॾहं करोड़ अठे टके सां ऐं इहो घणे साल में बि भरे सघंदो आयां उहो मुंहिंजे मथां आहिनि मूंखे वॾे मूंखे वॾे टाइम जो लोन खपे

अच्छा तव्हां इंवेस्टमेंट बैंकिंग जा ॻाल्हि अथव हा जो मदद कंदा आहिनि धंधे में धंधो वधाइणु में हा त ॿधो न मुंहिंजो अॻिले हफ़्ते मुंहिंजो महाराष्ट्र में अचां थो त हुते तव्हांजे ऑफ़िस में अची तव्हां सां मां ॻाल्हायां ठीकु आहे मिलूं तव्हां पोइ तव्हांजे ऑफ़िस में